हमे यूट्यूब देखैत छियै फेसबुक जादा तऽ आदमी यूट्यूबके यूज यूट्यूब पर ही सब किछु देखि लैत छै फिलिम देखि लैत छियै चाहे टी वी सीरियल देखि लैत छियै या चाहे कोइ चीज नहि आबैत छै करे तऽ आदमी खाना भी बनाबेके यूट्यूब पर ही सीख लैत छै बता दय छै चाहे कोइ चीजके चाहे सिलाइए ओलाइ सिलाइ भी करैके यूट्यूब पे बता दय छै पढ़े लिखेके भी यूट्यूबे पर सीख लैत छै नौकरीके अथी करेके रहैत छै यूट्यूब पर आदमी पढ़ लैत छै पैसा भी कमाइ लैत छै आ यूट्यूब से ही पढ़ले करले छै नौकरीके अथी कर लै छै या यूट्यूब से बहुत किछु सिलाइ सिलाइयो करेके चाहे स्वेटर ओटर बुनेके सब किछुके बता दय छनि मेहन्दी लगाबेके सब चीज यूट्यूब पर सब देखिके लोक सीख लैत छै सब किछु कर लै छै मेहदियो लगा सकैत छियै जैसे दुल्हनोके सजाबेके तऽ यूट्यूब पर देखिके लोक दुल्हनके भी सजा दय छै पूरा लगाके मेहदी अथी कऽ के बहुत किछु यूट्यूब पर सब किछु लोग देखैत छै आओर करैत छै